सूरत ज़िले में हिकु महेश भाई सवाणी करे हीरनि जो वापारी आहे जेको हर साल ईअं सामूहिक शादियूं कराईंदो आहे जंहिंमें उहो अनाथ छोकिरियुनि जूं शादी कराईंदो आहे ऐं उन्हनि जो सॼो ख़र्चु खाइणु पीअण जो सॼी शादी जी व्यवस्था हितां ताईं की कन्यादान बि उहे पाण कंदा आहिनि सभु उन्हनि खे ॾाजो ठाहे ॾियणु उन्हनि जा सभु ख़र्चु करणु सभु सभु उहो पाण ॾिसंदा आहिनि ऐं पंहिंजे ख़र्च ते कंदा आहिनि उहो सॼो ऐं ईअं बि ॿुधायो वेंदो आहे की उहो जेके ॾाढी ग़रीब घर जूं छोकिरियूं आहिनि उन्हनि जा बि शादियूं कराए करे उन्हनि जो बि कन्यादान करंदा आहिनि ऐं इहो पिछिले उहा ॾह सालनि खां इहो इंतिज़ाम करनि था पिया ऐं सभिनीनि जी उन्हनि खे दुआऊं ऐं आशिर्वाद मिलंदा रहींदा आहिनि ईअं मञियो वेंदो आहे उहो ॾाढो मतिलबु इन दफ़े ईअं मञियो वियो आहे ऐं ईअं ख़बर पई आहे की हिन दफ़े उन टे सौ छोकिरियुनि जी शादी कराई आहे ऐं पाण कन्यादान बि करायो आहे ऐं उन दौरान मतिलबु सभिनि छोकिरियूं ईअं ख़ुशी सां उन्हनि खे दुआ ॾिनी अथऊं की हमेशा उहे अॻियां वधंदा ख़ुशि रहंदा ऐं हमेशा सक ईअं जीवन में अॻियां सफ़ल थींदा पंहिंजी चङी छोकिरियुनि त उन खे पपा चवण करे पपा जे तरीक़े सॾु कंदियूं अथनि ऐं ईअं होतिरी ईअं इज़त मान ॾींदियूं अथनि सभु छोकिरियूं हिकु छोकिरी लाइ ॾाढी वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे अगरि कोई उन लाइ वॾो ख़र्चो थो करे उन जो सॼो ख़र्च थो खणे उन खे कन्यादान थो कराए पियो ॾाढी हिकु वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे छोकिरीअ लाइ ईअं अगरि उन छोकिरीअ जा माउ पीउ कोन आहिनि बेसहारा आहे वीचारी करण थी चाहे पर ईअं शादी करिणी हूंदी आहे त हिकु ईअं छोकिरीअ जा बि अरमान हूंदा आहिनि की उन जी शादी सुठे सां थिए त उहा उन्हनि खे ॾाढी दुआऊं मिलदियूं अथनि उहा हर साल ईअं शादियूं कराईंदा आहिनि हूं हीरनि जा वापारी आहिनि उहो पिछिले ॾह सालनि खां इहो ई कमु कंदा था अचनि पिया ॾाढो सुठो कंदा आहिनि उहो हिकु दफ़ो चारि सौ छोकिरियुनि जी शादियूं उन्हनि गॾु करायूं हर साल उहे सूरत में इहो आयोजन कंदा आहिनि ईअं शादियूं सामूहिक विवाह